ہمارے یہاں مختلف طور پر معذور کھلاڑیوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہے جیسے خصوصی تربیتی پروگرام معذور کھلاڑیوں کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کراتے ہیں تا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں خصوصی کوچنگ کراتے ہیں معذور کھلاڑیوں کو ان کی ضروریات کے مطابق خصوصی کوچنگ فراہم کرتے ہیں تا کہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اس کے ساتھ ہی فزیکل تھراپی وغیرہ کیا جاتا ہے سہولیتیں اور آلات معذور کھلاڑیوں کے لیے خصوصی کھیلوں کا آلات اور سہولیتیں فراہم کریں کرتے ہیں جیسے ویل چیئر اور دیگر ضروری آلات معاشرتی شمولیت یہ بھی معذور کھلاڑیوں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے جیسے وہ ہر ٹورنامنٹ جو انعقاد ہوتا ہے اس میں حصّہ لے سکتے ہیں اسی طرح معذور کھلاڑیوں کے لیے مالی امداد کا بھی بندوبس کیا جاتا ہے ذہنی صحت کے لیے بھی کیمپ لگائے جاتے ہیں تعلیمی موقع فراہم کیے جاتے ہیں اس طرح سے بہت سارے اقدامات ہیں جن کے ذریعے معذور کھلاڑیوں کی زندگی کو بہتر بنایا جاتا ہے اور انہیں کھیلوں میں کامیاب ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے